हमारे यहाँ अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो हमारे यहाँ के अस्पताल में बहुत ज़्यादा सुविधा है समय समय पर टीकाकरण भी होता है पंचायत पर स्त्री को बुलाया जाता है और उसको टीका लगाया जाता है उसको अनाज खाने के लिए भी दिया जाता है जैसे की दाल होता है और कुछ कुछ ऐसी चार पाँच रंग की चीज़ देतें है महीने महीने में और फ़िर जब महीने महीने में फ़िर उसको बुलाया जाता है और दवाई भी दिया जाता है और टीका भी दिया जाता है और यहाँ की अच्छी व्यवस्था है इसलिए हर महिला को जितना हो सके उतना सरकार मदद करती है और उसको भरपाई भी करती है जब कोई गरीब रहती है तो इलाज ना करा पाए तो सरकार ने सरकारी अस्पताल में सुइयाँ वगैरह यह सब पड़ता एक्सरे वेक्सरे जो होता वह सब करता और सरकारी कार्ड सरकार ने सरकारी हास्पिटल में बहुत ज़्यादा सुविधा है गरीब जो होता है वह तो प्राइवेट में जा नहीं सकता क्योंकि वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा ही रहती है इसलिए हम जो गरीब औरत रहती हैं वह जाती हैं सरकारी में अक्सर जो अमीर भी वह भी जाता है सरकारी में क्योंकि सब पैसा बचाना चाहते हैं और इसलिए सरकारी हास्पिटल का सब उपयोग बहुत ज़्यादा करता है वहाँ पर अच्छी दवाई मिलता और टाइम टाइम पर सब स्त्री का भी जो रहते प्रेग्नेंट उसका देखभाल आदि सब कुछ होता है टाइम टाइम पर जो सब दवाई हो तो वह सब भी मिलता है और जैसे हो सके तो वह पूरा सब सरकार अपना मदद करता है और गरीब स्त्रियाँ होती हैं वह उसकी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होता है उसको क्योंकि अगर वह ना हो अगर सरकारी हास्पिटल ना हो पाता तो ना जाने क्या होता क्योंकि गरीब लोग कहाँ से इतना पैसा आते जो प्रायवेट में जाते जाते अफ्रेशन वाप्रेशन होता वह सब नहीं कर पाते इसीलिए सरकारी हॉस्पिटल की सब लाभ उठाती और बहुत ज़्यादा ही सरकारी हास्पिटल से सभी को फ़ायदा होता है और गाँव की स्त्रियाँ बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी करती है फ़िर भी जाती है सरकारी हास्पिटल